जोंनि उदालगुरि जिल्लानि समाज दावगानायखौथ' आं मोजाङै बुंनो हालिया नाथाय सोलोंथाइ आरो देहा फाहामथायनि बेलायावब्ला सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां नङाब्लाबाबो दावगादों होनजायो गोदोनि समाव फरायसालिफ्रानो गैयामोन होनजायो दंब्लाबो गोजान गोजानसिमहालागि थांनानै सोलोंथाइ लानांगौ जायोमोन दानि मुगायाव गोबां फरायसालि जाबाय फरायनायनि सुबिदाखौ बयबो मोननो हादों आरो देहा फाहामथायनि बेलायाव गामि बा सेन्टार हिसाबै पाब्लिक हेल्थ सेन्टार मोननो हादों बेफोरनि जेरै गासैबो सुबुंफ्रानो देहा फाहामथाय लानो हादों इजियै एबा गोरलैयै जानो हादों गोरलै जादों फाहामथाय लानो थाखाय गामि हिसाबै आसा दङ बिनि जोहैबो जोंनि देहा फाहामनाय बिथिङाव गोरलै जादों सिगांनि समावब्ला

गोजान गोजान थांनानै देहा फाहामथाय लानांगौ जायोमोन नाथाय दानि मुगायाव गामि एरियायावनो फाहाम फाहामथाय लानो हायो

गामि हिसाबै

जौगानायखौ बुंनो थाङोब्ला

फ्राय जौगादों होनजायो मानो होनोब्ला फरायनायनि बिबाङा गोबांनिफ्राय गोबांसिन बांबोगासिनो